जेकर कोई सिंधी ॻाल्हाईंदो आहे त असांखे लॻंदो आहे इहो असांजो पंहिंजो आहे और पाण में ॿ ॼणा बि अगरि सिंधी पाण में ॻाल्हाईंदा आहिनि त असां बि वञी करे उन शइ खे सम्झी सघूं था या वञी करे असांखे बि ॻाल्हाइण में कॾहिं बि हकपकाईंदा कोन आहियूं सिंधी कोई हूंदो आहे त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे अपनोपन लॻंदो आहे ॾाढो बढ़िया लॻंदो आहे सिंधी भाउर इन पाण में ऐं सिंधी भाउर पाण में मिली जुली करे कोई बि कार्य बि करे था सघूं औरि अॼुकल्ह जिते किथे जंहिं शहर में वञो सिंधी त आहिनि ई आहिनि ॾाढा सिंधी हूंदा आहिनि ऐं सिंधी पाण में मिलजी जुलजी करे ई रहंदा आहियूं सिंधी ॻल्हाइण बि सिखियल आहियूं असां सिंधी ॿोली ॻाल्हाए बि सघूं था असां बढ़िया सिंधी ॻाल्हाइण में बि मज़ो ईंदो आहे सिंधियुनि में पाण में प्यार बि ॾाढो आहे